हेल' दिलिबारि बइ आंनि अरदारनिफ्राय पिज्जा आरो बारगारखौ दानदो आं बेखौ जानो गोसो गैयामोन बेखौनो अरदार खालामफ्लांदों आं दा गोदान आइटेम्सफोरखौ कल खालामना बिहरफिननोसै सिगांनि आइटेमफोरा मम' चिकेन चाउमिन ललिप'प पिज्जा आरो बारगारमोन दा आङो पिज्जा आरो बारगारखौ नांथ'ला बेखौ बे अरदारनिफ्राय बोखारफिनदो आरो माने आं जानो गोसो गैयामोन बे बुस्थुखौ बेखौनो आं अरदार खालामफ्रांदों आरो